चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे दोरोङारि फालां फारांगिफोरा गोदोनिफ्राय दासिम समसिमाव गोबां सोलायबोनो हमबाय जेरैहाय गोदोनि समाव जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गामि ओनसोलनि सिङाव थानाय गामि ओनसोलफोरा गोबां गोदोसोनायमोन मोजां बिजनेसफोर मावनानै जानो रोङामोन नाथाय दा आजिखालिनि बोथोराव जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा गावनि आयथिङाव गावनो गसंनानै गावनो फालांगि खालामनानै माबा मोनसे फालांगि रांखान्थि खामायनानै जानो रोंबाय बेफोरनि बेलायावबो गोबां सोलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनो हायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो सिगांनि समाव जोंनि बर'फोरा फालांगि खालामनायाव गोबां उनफारसे दङमोन नाथाय दा सम बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां गयनि फालांगि खालामो फाथो बेसर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनानै गावनि आयथिङाव गसंथानानै थानायनि हानायनि जाबाय बेबायदिखौ जोङो बुंनो हायो बङाइगावफोर बङाइगावफोर एबा जोंनि ढालिगाव एरियानि रिफाइनारिफोरनि सायावबो जोङो बुंनो हायोजे बेफोरो सिगां समाव एसेब्लाबो खममोन नाथाय दा गोबां जालांनायजों लोगोसे बेनिफ्राय गेस सावनायफोरा मैलाफोरा जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोसारबाय बेनि थाखायनो जोंनि सादारन सुबुंफोरनि जिउ खांनायाव जिउ खांनायाव सादारन सुबुंफोदनि गेजेराव गिथावफोर बेमारफोर ओनसोलफोर ओनसोलफोर सुबुंफोदनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों नाथाय बियाव जाय बिथांमोना खामानि मावो बि बिथांमोना मुलाम्फानिफ्राय मुलाम्फा जालांसिननो हमदों मानोना बे कम्पानिफोरा देदनायनिफ्राय देरसिनलांदों बेबायदिनो गोदो फिसामोन दा गिदिर जाबोबाय बेबायदियैनो जोंनि चिरां ओनसोलनि सिङाव थानाय बेफोरबायदि जाथायफोरा गोदोनिफ्राय दा समसिम एखे नंलिया गासैबो सोलायजोबबाय जोङो बेखौ गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनो